हलो शंकर जी बोल रहे टू व्हीलर सोरूम से जी हमें एक कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक गाड़ी चाहिए अजमेर से हैं हम अभी तो हमारा कॉलेज अजमेर में है तो हमारे कुछ स्टूडेंटों के लिए रेंट पर बाइक चाहिए हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क है दो तारीख को दो नवम्बर जी तीन तीन काफ़ी है हमारे लिए नॉर्मल बाइक चाहिए कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क रायडिंग पर जाना है स्प्लेंडर हो प्लेटिना हो जी जी हमें एक महीने के लिए चाहिए जी एक महीने के लिए रेंट पर एक बाइक पर दो या तीन लोग तो बैठेंगे न जी आपका चार्ज बता दीजिए आप एक महीने का तीनों का एक साथ बता दीजिए जैसे की

जी जी आप एक मंथ का बता दीजिए आप एक मंथ का कितना लोगे लास्ट जी थोड़ा सही बताइए न एक मंथ के लिए चाहिए दो चार दिन के लिए थोड़ी चाहिए थोड़ी मजबूरी समझिए न चलो आप को पाँच पचास कर देंगे हम

जी पचास कोई कम नहीं है ऐसा न अभी थोड़ा समझो न प्रोजेक्ट वर्क है स्टूडेंट हैं स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे इतना न ऐसा कुछ नहीं जैसी आप बाइक दोगे वैसी आपको मिल जाएगी सर कुछ स्टूडेंटो के लिए सोचा न स्टूडेंट कुछ अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए जा रहे हैं तो उनके बारे में भी सोचा थोड़ा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जी वह तो लेनी ही है चलो साठ ले लेना आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं जी साठ ले लेना हाँ और आता हूँ मैं आपके पास ठीक